हां जी अस नमें नमें जमदे जेह्ड़े बच्चे हैन बहुत गै जैदा ख्याल रक्खनेआं ते रक्खना बहुत गै जरूरी बी ऐ मेरा निक्का भ्राऽ ओह् ढाइयें सालें दा ऐ त्रैऽ सालें दा होने आह्ला ऐ एक्चुयली ते ओह्दी परबरिश जेह्ड़ी ऐ में गै कीती ऐ मेरी मम्मी गी कोई प्राब्लम होई दी ही ओह्दे करियै ओह् अपने शिशु गी अपने बच्चे गी निकके गी जेह्दा दिक्खी नेईं सकदियां हियां ते ओह्दे करी में गे उं'दा पालन पोशन करदी ही ओह्दे करी में गै नुहाड़ा पालन पोशन कीता ऐ निक्के बच्चे गी जेह्ड़ा ऐ अस रोज नल्हाई ते सकने नीं ते उ'दी साफ सुथरी रक्खने दी जिम्मेदारी जेह्ड़ी ऐ ओह् सारी गै ऐ ओह् सारी गे ऐ ते कन्नै गे बहुत गै जरूरी ऐ उसी साफ रक्खना ते जेह्ड़े ओह्दे जेह्ड़ा बच्चा खंदा ते जे किश उसी जेह्ड़ा बडे गे साफ सुथरे तरीके कन्नै जेह्ड़ा ऐ मा'ऊ दा दुद्ध जेह्ड़ा ऐ जेह्ड़ा ऐ ओह् ओह् मिनिमम घट्ट शा घट्ट छे म्हीने मां दा दुद्ध पलैना जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा गै जरूरी ऐ ते नमें बच्चे गी मां दा दुद्ध देना चाहिदा ते कन्नै मां दा नेई ऐ जां पी नेई सकदा ऐ जां पीआ दा नेई ऐ ते गौ दा दुद्ध जेह्ड़ा ऐ ओह् बड़ा गै जरूरी ऐ गर्म दुद्ध होना चाहिदा जेह्ड़ी बोतला च तुस दुद्ध पलांदे ओ ते शैल करियै साफ करना बहुत गै जरूरी ऐ ते प्लास्टिक दी बोतल जेह्ड़ी ऐ ओह् ना गै इस्तेमाल कीती जा ओह् बहुत गै चंगा ऐ ते कन्नै बच्चे गी जेह्ड़ा ऐ बहुत गै साफ सुथरा रक्खना चाहिदा ऐ जेह्ड़ी ओह् पोटी करदा ऐ उसी शैल करियै साफ करना चाहिदा ते कन्नै बच्चे दी जेह्ड़ी ऐ ओह् जेह्ड़ी ऐ मालश कीती जा ते कन्नै उसी नुहाली बी सकनेआं बच्चे गी रूह जेह्ड़ा ऐ कपड़े जेह्ड़ा ऐ बड़ा मलैम कपड़ा जेह्ड़ा ऐ उसी गिल्ला करियै नुहाड़ी त्वचा गी साफ करी सकनेआं ते रोटीन मसाज करना जेह्ड़ी ऐ बहुत गै जरूरी ऐ निक्के बच्चें दी जेह्दे करियै ओह् शैल तंदरूस्त रौह्ङन ते फ्ही छे म्हीने ओह्दे धोड़ी बच्चे गी दुद्ध देना बड़ा जरूरी ऐ फ्ही धीरे धीरे जेह्ड़े हैन बल्लें बल्लें जेह्ड़े हैन साढ़े सारे कोला बजार बाकी बेबी फूड़ आंदा ऐ ओह् जेह्ड़ा ऐ ओह् बनाइयै बच्चे गी खलाना जेह्ड़ा ऐ ओह् देना चाहिदा तांकि बच्चे गी खाने दी बी आदत पवै ते धीरे धीरे करियै अगर बच्चा थोह्ड़ा् खाई सकदा ऐ नौ दस म्हीने बाद उसी थोह्ड़ा थोह्ड़ा जेह्ड़ा ऐ अगर दंद हैन बच्चा हैल्दी ऐ खाई सकदा ऐ ते उसी थोह्ड़ी थोह्ड़ी जेह्ड़ी ऐ चाह् जां दुद्धै च डोबियै रुट्टी बी देनी चंगी ऐ ते बाकी बच्चें दी जेह्ड़ी ऐ उंदी उंदी त्वचा जेह्ड़ी ऐ ओह् साफ्ट ते कन्नै बड़ी गै जरूरी ऐ ते कन्नै उंदा उंदी मालिश करना जेह्ड़ी ऐ जेह्दे करियै ओह् तंदरुस्त रौह्ग बड़ी जरूरी ऐ ते साफ सुथरा रक्खना बच्चे गी बहुत गे जैदा जरूरी ऐ